وعلیکم السلام جی بولیے جی میرے پاس سات طرح کے آم ہیں مالدہ ہے کلکتیا ہے بہت طرح کے آپ کو کون سا لینا ہے کتنا لینا ہے آپ کو جی ہو جائے گا کیسے ہم دے رہے ہیں ہم لوگ کے جو ریٹ ہے وہی ریٹ میں دے رہے ہیں تو اتنا ہم بھی پھر کم نہیں کر سکتے نا آپ کو تو ہم کم کر دیں گے تھوڑا بہت ہاں تو زیادہ ہم پھر آپ کتنا لیجیے گا تین ٹرک میں ہو جائے گا ہاں ستر روپے ریٹ دے دیجیے نا ساٹھ لے لیجیے آپ ساٹھ میں بہت نہیں اتنا تو ہوتا ہی ہے پھر ہمیں پھر گھاٹا لگ جائے گا سات لے لیجیے آپ ٹھیک ہے پچاسی ہے آپ آ جائیے ہم آپ کو ہم رہتے ہیں چار بجے چار پانچ بجے تک آ جائیے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے آپ آ جائیے